नमस्कार सर मैं अनिल मदनकर कर बोल रहा हूँ सर सर मैं सर मेरे पिता जी का सर ट्रांसफर उज्जैन हो गया है सर और मैं टी टी सी लेना चाहता हूँ सर मैं तो मुझे टी सी दे दीजियेगा सर ताकि मैं आगे अपनी पढ़ाई निरंतर वहाँ जारी रख सकूँ सर मैं मैं बी एस सी फाइनल में पहुँचा हूँ सर इस वर्ष हाँ हाँ गणित सब्जेक्ट है सर मेरा सर जी सर मैं इसी कॉलेज से किया हूँ सर मैं नहीं सर ये स्थानांतरण नीति के अंतर्गत ऐसा रहता है सर की अगर किसी के पेरेंट्स अगर वहाँ ट्रांसफर हो गया है तो उनके बच्चों को ऐडमिशन देने के लिए यूनिवर्सिटी बाध्य रहती है सर मेरे पिता जी ऐसा बता रहे थे सर मैंने मेरे को सर और वहाँ मेरे पिता जी ने भी बात की हैं सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर सर मेरे सर अक्चली सर मेरे साथ परेशानी ये है सर की हम लोगों का यहाँ पर कोई है ही नहीं सर पूरा हमारा पूरा परिवार उज्जैन में ही सारे रिश्तेदार रहते है सर तो हम लोग यहाँ भी किराये के कमरे में ही रहते थे सर अब पिता जी वहाँ रहेंगे और मैं यहाँ रहूँगा तो एक तो खर्चा बढ़ जाएगा सर पर मेरे पिता जी बता रहे थे सर की मैंने वहाँ जा कर के बात किया हूँ तो वो वहाँ के प्रोफेसर साहब बोल रहे थे बोले की ठीक है टी सी ले के आजाइये बच्चे का ऐडमिशन हो जाएगा तो इसीलिए मैं टी सी ला रहा हूँ सर अब मैं एक बार वहाँ जाऊंगा फिर मैं पूछ के आऊंगा तो सर मेरे पिता जी खुद ही गए थे सर तो उनने पूछ करके मेरे को ऐसा वो बताए हैं सर की तुम टी सी लालो तो यहाँ तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा तो मैं अकेला सर नहीं रह पाऊँगा सर मेरा सर सिक्स्टी फाइव सेवन्टी चल रहा है सर दोनों इस समय ठीक है सर मैं पिताजी से एक बार बात करके फिर बताता हूँ सर जैसा होगा जी ठीक है सर एक और सर बात करता हूँ मैं ठीक है नमस्कार सर